एतऽ तऽ दरभंगामे कोनो चीजकऽ रोजगारकऽ साधन नहि छै जेना साधन तऽ नहि अइ दरभंगामे कोनो रोजगारके तऽ बाल बच्चाके कतनो पढ़ा लिखा दै छियै केतनो किछु कए लेब तऽ बच्चा बाहरे जाइए खटै लऽ बाहरे जायत कोनो उपयोगे नहि यऽ दरभंगामे से कोनो रोजगारमे कोनो धन्धा रहितै कोनो धन्धा करितै कोनो कारखाने नहि छै तऽ की कयल जेतै तऽ बाल बच्चा तऽ बाहरे जायत तऽ अपन खेती गृहस्थी करै छी खेती गृहस्थीके बारेमे खेती करै छी गहुम उपजाबै छी धान उपजाबै छी खेसारी उपजाबै छी मूँग उपजाबै छी दालि दलिहन जे होइए से सब चीजके प्रयोग करै छी प्रयोग करै छी ओइसँ बाल बच्चाके कहुना गुजर करै छी अपनो गुजर कए लै छी तब धान सिजनमे धान करै छी तऽ धान धानमे बिहैन पारै छी बिहैन पारिकऽ तकर बाद धान रोपनी करै छी रोपनी कएकऽ कमठौनी करै छी कमठौनी करयके तब फेनो धान कटै दिनमे धान काटय छी धान काटिकऽ घर करै छी तऽ इएह सब बाल बच्चा लएकऽ कहुना गुजर करै छी पालन करै छी तब गहुमके सिजन आबैये कार्तिक महीना गहुमके सिजन आबैये तऽ गहुमके सिजनमे गहुम बाओग करै छी गहुममे खा खाद लगैये गहुममे खा खाद लगैये यूरिया यूरिया दै छी पोटाश दै छी कैल्शियम दै छी ई सब दएकऽ गहुम बाओग करै छी राइ बाओग करय छी मोसरी बाओग करै छी तऽ खेसारी बाओग करय छी तऽ इएह सब सब मिलकऽ मटर बाओग करै छी बदाम बाओग करै छी तऽ ईसब पालन करै छी मकइ मकइ रोपै छी मकइओ मकइ रोपै छी तब आओर अथी मूँग मूँग के सीजन अथी हेथिन तब जाकऽ ईसब उपयोग करै छी बाल बच्चाके लए कऽ कहुना गुजर करै छी तब माछके पालनमे तऽ माछके खेतीमे नहि अथी होइए तऽ माछके पालन दुआरे कतौ पोखरि खुनै दै छी पोखरि खुना देलहुँ कोनो खेतमे ओइ खेतमे पोखरि खुनाकऽ पानि रखलहुँ पानि रखाकऽ ओइमे माछके पालन कयलहुँ माछ खसेलहुँ ओकर अथी आनिकऽ तऽ ओकर पालन कयलहुँ माछके माछके पालन कए कऽ तकर बाद अथी मार्जन कयलहुँ तकर बाद फेन मरबेलहुँ तऽ ओ बेचलहुँ ओ बेचकऽ तकर बाद हम दबाइ दारू बाल बच्चाके निमार्जन करै छी